जय झूलेलाल पढ़ाई लाइ जेतिरो ॻाल्हायो वञे घटि आहे अॻिए ऐं हाणे पढ़ाई में ॾाढो फ़रकु अची वियो आहे जॾहिं असांजा ॾाॾा हूंदा हुया त पढ़ाई ॾाढी घटि हूंदी हुई वधि में वधि अठ ऐं नव दर्जा हूंदा हुया हूअ बि सिंधीअ में कंदा हुया ॾह कंदा हुया उनखां पोइ जॾहिं असांजा मम्मी असां माउ पीउ अबो अमड़ आया तॾहिं पढ़ाई थोरी वधी वई हुई मुंहिंजे मुहिंजे अबे बि ॿारहं दर्जा पढ़िया हुया ऐं मुंहिंजी मम्मी बि ॾह पढ़ियल आहे पर तॾहिं एॾी टेक्नोलोजी न हुई बा सिर्फ़ु उन तॾहिं पंहिंजी जेके ऐं ॿोलियूं हूंदी हुइयूं उहे हूंदी मैथ्स अ हिसाबु हूंदा हुया पर हाणे ॾाढो पढ़ाई में फ़रकु अची चुको आहे जीअं असां पढ़ियासीं तॾहिं असांजे माउ पीउ खां पोइ वरी असांमें ॾाढो फ़रकु हूंदो हुयो पढ़ाई में थोरा अंग्रेज़ी बि अची विया जेके पहिरियां न हूंदा हुया ऐं हाणे असांखां पोइ हाणे जी जेका जनरेशन आहे तव्हां ॾिसो त त ॾाढी अॻिते वधी वई आहे उनमें कंपीटीशन वधी वई आहे ॿार पढ़ाई करे करे थकिजी था पवनि पिया